अचो अचो तव्हांखे छा ॾेखारियां

ब्लेज़र में तव्हांजी कोई स्पेसिफ़िक कलर जो डिमांड आहे छा की तव्हांखे मां हू कलर ॾेखारियां

ठीकु आहे हे तव्हांजो ग्रे कलर अथव ऐं हे तव्हांजो मस्टड कलर अथव ऐं ब्लेक बि अथव ऐं हिन में अठ कलर अथव तव्हांखे जेको पसंदि अचे तव्हां पहिरीं हिकु ट्राय करे ॾिसो तव्हांजी फिटींग बराबर बीहे थी त तव्हां कलर कोई बि पसंदि करे सघंदाव तव्हांखे कलर डिज़ाइन सभिनिनि में अलॻि अलॻि अथव तव्हांखे हुन कलर में हूअ डिज़ाइन ठही करे मिली सघंदी आहे त तव्हां पहिरीं हिकु ट्राय करे ॾिसो तव्हांखे हू पूरो अचे थो तव्हांखे तव्हां ट्राय करियो हिअ ट्रायल रूम में वञी करे

हा तव्हांखे शेरवानीअ में हेठियां पैजामो खपे की धोती खपे हूअ ॿुधायो त मां धोती खपेव ठीकु आहे तव्हांखे हिन में पैजामे धोती में बि अथव पैजामे बि अथव तव्हां खे जेको घुराइणो आहे हू तव्हांखे असां ॾींदासि त तव्हां हे ॾिसो की भई हिन में हे शेरवानी में अथव हे पीच कलर अथव हे क्रीम ऐं रेड कलर हाणे ॾाढो डीमांड में अथव क्रीम ऐं रेड क्रीम ऐं मरुन बि डीमांड में अथव त तव्हां ॾिसो हे कलर ऐं हिकु दफ़ो तव्हां ट्रायल रूम में ट्राय करे ॾिसो के तव्हांजी साइज तव्हांखे बराबर आहे हा शेरवानीअजो हिते तव्हांखे डिस्काउंट कटे करे करे तव्हांखे पंजवीह सौ में पवंदी शेरवानी ऐं अगिर जे तव्हांखे हुन सां गॾु अगरि जे तव्हांखे मोजड़ी खपे ऐं पगड़ी खपे ऐं दुपटो खपे ऐं हीउ सभु खपनि तव्हांखे माला खपे पाइणु लाइ ब्रॉच खपे त हुन ते थाउसंड रुपिया एक्स्ट्रा लॻंदव अगरि जे तव्हांखे न खपनि त तव्हांखे पंजवीह सौ तव्हांखे हिनजा ॾियणा पवंदा ऐं अगरि जे तांखे हू खपे थो हू सभु त तव्हांखे थाउसंड एक्स्ट्रा ॾियणा पवंदा साढे टे हज़ार हिते हा हे ब्लेज़र तव्हांखे तव्हांखे ॿई खपनि की हिकु खपे हा हा ऐं हुनजे हेठियां तव्हांखे पाइण जे लाइ भई पेन्ट आहे हुनजे हेठां तव्हांखे पाइण जे लाइ शर्ट ऐं पेन्ट या तव्हांखे हिन ॿिनि ब्लेज़र जी प्र प्राइज़ तव्हांखे आहे न डिस्काउंट कटे करे हीअं त छह हज़ार आहे पर तव्हांखे डिस्काउंट कटे करे एकवंजाह सौ रुपिया पवंदी ॿिनि ब्लेज़र जी प्राइज़

तव्हांखे फॉरमल बि ॿुधायां थी